हमरा आओरके तऽ छी देहातमे रहैवला एगो छत छै छतपर चढ़िके निच्चाँ तऽ नहि ताकै छिए बुझाएल डर हुए लागै छै हमरा आओरके तऽ ओहन छिए नहि पहाड़ तहाड़ तऽ छै नहि हमरा आओरके जे पहाड़पर चढ़ै छै तऽ ओकरा निधक रहै छै हमरा आओरके तऽ एगो हलका फलका छोटका छत छै जे उपर चढ़िके निच्चाँ नहि ताकै छिए डर हुए लागै छै ओहि खातिर नहि अथी करै छिए पहाड़ तहाड़पर छै थोड़के जे चढ़बै तऽ निधक रहबै निडर रहबै हमरा आओरके तऽ छोटका छत छै ओ छतपर चढ़लहुँ लऽ कऽ ओहिमेसे गुजर बसर कएलहुँ ओ जे वएहसे अथी छथि तऽ हमरा आओरके देहातमे रहैवला छिए तऽ हेबे हमरा आओरके पहाड़ तहाड़ छै नहि पहाड़ जतऽ पहाड़ छै तऽ ओसब लोक निडर रहै छै आओर हमरा आओरके तऽ छतोपर चढ़ै छिए तऽ निच्चाँ नहि ताकै छिए डर होइ छै

ओहिलिए हमरा आओरके पहाड़ तहाड़पर कहिओ नहि चढ़लिए यऽ आओर नहि छै हमरा आओरके पहाड़ जे चढ़बै पहाड़पर हमरा आओरके तऽ वएह हलका फलका जे छोटका छत छै तऽ ओहिपर सीढ़ीके द्वारा चढ़लहुँ आओर उतरलहुँ ओहिपरसे ओहो बस छतपर चढ़लहुँ तऽ निच्चाँ नहि ताकलहुँ डर होइ छै तऽ ओहि सीढ़ीके द्वारा चढ़लहुँ उतरलहुँ हमरा आओरके तरफ हमरा आओरके नहि छै पहाड़ तहाड़ पहाड़ परके लोक निडर रहै छै हमरा आओरके तऽ डर होइ छै छतो परसे ताकैमे निच्चाँ जे तब नहि ताकलहुँ सीढ़ी द्वारा चढ़लहुँ आओर उतरलहुँ तब एतने अथी कएलहुँ निच्चाँ नहि ताकलहुँ निच्चाँ ताकबै तऽ डर हुए लागतै ओहि खातिर नहि ताकलहुँ एँ छत परसे तऽ इएह चीज आओर आओर हेबे कहाँ ओ हमरासभ लगमे पहाड़ छै नहि जे पहाड़पर चढ़िके पहाड़परके लोग निडर रहै छै